अॼु कल्ह असांजे भाषा मां सिंधी भाषा अलाए जे केॾांहुं वञंदी पई वञे असांजा ॿार बिल्कुल बि सिंधी न ॻाल्हाईंदा आहिनि हू हमेशह हिंदी अंग्रेजी पिया ॻाल्हाइनि सिंधी भाषा त जीअं असांजे हितां का असांजे संस्कृती मां ग़ाइब ई थी वयी आहे अॼु कल्ह जे ॿारनि खे ॾिसो त मम्मी खे मम्मा मम्मी मोम्मी चवंदा रहंदा आहिनि मम्मी त चइणु मां चइणु त भुलिजी विया आहिनि पहिरीं पंहिंजे सिंधियुनि में मूंखे भाभी चवंदावासीं पापा खे पीउ चवंदावासीं अॼु कल्ह त अंग्रेजी अक्षर अची विया आहिनि ॿारनि खे डैडी सिंधी भाषा ॿारनि खे अचणी खपिजे अॼु कल्ह असां घर में सिंधी ॻाल्हायूं था त ॿारनि खे सम्झण में न थो अचे की असांजा मां पीउ ॻाल्हाइनि चवां वेठा उन्हनि खे ई लॻंदो आहे असांजा मां पीउ त अलाए विढ़नि वेठा उन्हनि खे ही पतो काने हीअं असांजी मातृभाषा आहे असांजा वॾा चई वेंदा उहा की सिंधी ॻाल्हाइणो खपिजे तव्हां ॻाल्हाईंदा तॾहिं ॿार ॻाल्हाईंदा त इन असांजे ॿारनि खे त अॼु कल्ह सिंधी भाषा ॻाल्हाइणु में ई जीअं शर्म थी अचे छो पंहिंजी मातृभाषा ॻाल्हाइण लाइ सभिनि खे शर्म थी अचे छो असांजी सिंधी भाषा सुठी कोन्हे असांजी सिंधी भाषा जहिड़ी भाषा कोई बि नाहे न अंग्रेजी न हिंदी सिंधी भाषा सभिनि खां सुठी भाषा आहे इन चक्कर में असांजे हिते सिंधी अकेडमी वारनि इलाही सिंधी नंढी नंढी अकेडमूं खोलियूं आहिनि जंहिंमें ॿारनि खे सिंधी भाषा सेखारी वञे पई क्यूं सिंधी सिखनि असांजी सिंधीयत किथे ॻाना हिंदी अंग्रेजी विच में दॿिजी न वञे इन चक्कर में असांखे सिंधी खे बढ़ावो ॾियणो खपजे असांखे पंहिंजे घर में बि सिंधी ॻाल्हाइणो खपजे अगरि असां ख़ुदि सिंधी ॻाल्हाईंदासीं त असां पंहिंजे ॿारनि खे बि सिंधी ॻाल्हाइणु सेखारींदासीं ॿारनि खे बचपन सां ई जीअं हूं हिंदी ॻाल्हाइनि ओॾी महिल ई उन्हनि खे सिंधी ॻाल्हाइणु सेखारो उन्हनि खे मां पीअ जे बारे में ॿुधायोसिं सिंधीअ जे बारे में ॿुधाए असांजे वॾनि जी कहाणियूं ॿुधायो क्यूं कीअं सिंधी ॻाल्हाईंदा उहा अॼुकल्ह असांजे गांवनि जा ॿार बि सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि लेकिन शहिरनि मां अची करे ॿार पंहिंजे पाण खे अंग्रेज था समुझनि उन्हनि खे सिंधी ॻाल्हाइण में शर्म थी अचे उन्हनि खे सेखारो की सिंधी ॻाल्हाइण सां छा थींदो आहे ईअं न थिए की अचण वारे समय में असांजी सिंधी दॿिजी वञे केरु सिंधी खे सुञाणे ई न इन लाइ असां सभिनि खे मिली करे पंहिंजे घरनि में वॾनि सां ॿारनि सां सभिनि सां सिंधी ॻाल्हाइणो खपजे ऐं सिंधीअ खे बढ़ावो ॾियणो खपजे छोकी असां सिंधी ठवंदासी तॾहिं त सभु सिंधी थियंदा